بہت سارے سوسل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن کی پیروی میں کرتا ہوں جیسے کہ عام طور پر انسٹاگرام وغیرہ میں چلاتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ جن کو میں فالو کرتا ہوں اور اسی طریقے سے فیس بک میں چلاتا ہوں اس میں بھی بہت سارے لوگ کو فالو کرتا ہوں اور یوٹوب ہے چی ٹیوٹر ہیں بہت سا ساری ایسی اکاؤنٹس ہیں جس کو میں فالو کرتا ہوں اور اسی طریقے سے بہت سارے فوٹوگرافرز ہیں جن کو میں پیروی کرتا ہوں اور ان کے بارے میں اور ان کے فوٹو کھینچ کھینچتے ہوئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں